اردو زبان کی مختلف اور منفرد خصوصیات بہت بہت ہی ہیں جیسے یہ دوسری زبان زبانوں سے یہ بہت ہی آسان ہوتی ہے اور اسے چاہے ہندو دھرم ہو مسلم دھرم ہو اسے سب لوگ آسانی سے جان سکتے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اور ان اس کی جو گرامر ہوتی ہے اردو کی جو گرامر ہوتی ہے وہ بھی اور دوسری زبانوں سے بہت ہی آسان ہوتی ہے بہت آسان ہوتی ہے اور اس کا تلفظ بھی بہت مشکل نہیں ہے اگر ہم دوسری زبانوں کو دیکھیں تو اس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن اردو کی زبان کو سیکھنے میں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور ہر جگہ اردو زبان ہی زیادہ بولی جاتی ہے اور اسے ہندو دھرم کے لوگ بھی زیادہ بولتے ہیں ہاں ہندو دھرم کے لوگ بھی اس کو اپنا مانتے ہیں اور مسلم دھرم کے لوگ تو اسے اردو مادری زبان اردو کہہ ماردی زبان تو کہتے ہی ہیں لیکن ہندو دھرم کے لوگ بھی اس کو بولنا بہت ہی پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے اور ہر جگہ نیوز پیپر ہو یا کہیں بھی ہو ٹیلی وژن میں سب جگہ اردو ہی زیادہ بولی جاتی ہے